हम छी टेम्पू चालक हम गाड़ी चलबैत टेम्पू ठीक छै हमसब पैसिन्जर बला गाड़ी चलबैत छी टेम्पू हमसब गाड़ी जे चलबैत छी ने तऽ पैसिन्जर सब बैठाएके बैठाके आ लै गेलहुँ दोसर जगह बेनिपुरा सब तर जतऽ जतऽ भेलै ओ लै गेलहुँ तऽ जैमऽ ओम्हर गाड़ी सब खराब रास्ते पेरा गाड़ी खराब तराब भैल रोड तोड पुरान उरान छै रोड खद्दा उद्दा बहुत रहल तऽ बहुत सामना करऽ पड़ल रोडके प्रोब्लम से हमरा तऽ हम सब ओतना ओतना पेसेंजरके बैसा ओतना ओतना गाड़ी चलेलहुँ बहुत सामना दिक्कत करै प पड़ैया हमरा आरके तऽ पसिंजरके दिक्कत होइ छै कहय छै बहुत जर्किङ्ग लागैत छै गाड़ीमे तऽ कहलिए हमसब की करब रोडे खराब छै तऽ जेना तेना हमर गाड़ी चलबै पड़ैत छै तऽ एहिमे सरकारके दिक्कत छै ने रोड कहिऔ सरकारके बनबै लऽ तऽ एहिमे हमर दिक्कत थोड़े छै तबो हमसब पसिंजरके गाड़ीमे बैठाके लै गेलहुँ आ घूमेलहुँ जे जतऽ जे कहलक लै जाए लऽ से लै के गेलहुँ आ फेर लै के एलहुँ घूमबैत फिरबैत तेकर बाद गाड़ी सबमे कोनो दिक्कत भेल तऽ इंतजाम करेलहुँ गाड़ी सबके लिए तऽ पैसा खर्चा भेल तऽ अपना जेबिएसँ खर्चा होइ छै गाड़ीमे नहि भेल कमाइ तऽ पसिंजर बहुत दश बीस टका बहुत पसिंजर कहलहुँ पचास टका भाड़ा तऽ कहलक की चालिस टके भाड़ा छै तऽ हमसब झगड़ऽ लगलहुँ पसिंजर सबके कहलहुँ इतना मेहनत करते है हमलोग फिर भी लोग आप लोग फिर भी दश रूपैआ बीस रूपैआ कम देते क्यों हमलोग इतना हँ हमरा सबके अहाँ सब दश बीस रूपैआ कम किआ दै छियै तेकर बाद जे छै ने अहाँ सब फेर फालतू बकबासो अहाँ सब करऽ लगैत छियै जे भाड़ा छै से भाड़ा देबै ने अहाँ तेकर बाद फेर अहाँ भाड़ा लैमे अहाँ से झगड़ा करै लगैत छी तऽ फेर अहाँ सबके दोबारा हम बैठेबो नहि करब गाड़ी पर तऽ फेर अहाँ दोसर गाड़ी पर बैठके जेबै तऽ दोसरो गाड़ी बलाके एनाहिते अहाँ करबै तऽ फेर दोसर गाड़ी बला नहि बैठाएत तऽ हमरा अरके बहुत सामना ने करऽ पड़ैत छै एक तऽ रोड लैके दिक्कत छै हमरा अरके ओकर बाद हमरा अर गाड़ी सब नहि चला पाबैत छियै बड़ा बाहन सब एते करै छियै तऽ गाड़ी घर पर लगबै पड़तै हमरा अरके आब पैसा एना कटौती करबै पैसा देबयमे तऽ जे भाड़ा छै से भाड़ा उचित देबय ने कि नहि देबै हमरा आरके बहुत लंबा दूर दूर जाए पड़ैत छै आब तेलो बहुत महगा डीजल छीका एहिठाम तेल पे हमर सबमे पैसा बहुत महग तेल छै एतेक भए नहि पाबैत छै तेलके ताहि दुआरे हमरा आरके जे भाड़ा छै उचित भाड़ा दिऔ हमसब अहाँके बराबर अहाँ सबके बैठाएब आ बराबर छोड़ब कोइ मगजमारी नहि होयतै हमरा अहाँके ताहि दुआरे जे कहलहुँ से नहि ड्राइवर साहब एना गजदारी नहि करू भाड़ा उचित भाड़ा दै दियौ तऽ अहाँके कोइ भी दिक्कत नहि अहाँके गाड़ी बराबर मिलत हमहुँ सब बराबर गाड़ी चलेबै हमरा सबके रोज सरकार हमहुँ सब कहबै देबै टैक्स सरकारके रोड बनेतै रोड रहतै तऽ जर्किंगो कम लागतै गाड़ियों खराब कम खराब हेतै तऽ पैसो खर्चा कम होयतै गाड़ी घोड़ामे नहि लगतै पैसा वैसा तऽ मस्तमे गाड़ी चलते रोडमे जर्किङ्गो कम लगतै घूमबै फिरबै ऐश मौज करबै खयबै पीबै एकदम धूमधाम